नई रेसिपी बनाने के लिए मैं यूटूब को ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं वो जो भी जो चीज़ नहीं ले ना आती है तो मैं यूटूब पर ही उस चीज़ को देख कर बनाती हूँ आज हाल ही फिलहाल में हमारा दीपावली का त्यौहार निकला है मैंने मैं यूटूब पर एक बिडिओ देख रही थी तो मैंने गुलाब जामुन बनाना सीखा उससे मैंने तुरंत ही उस चीज़ को देखा मैं मेरे द फिर आप जो मेरे पास सामाग्री थी मैंने उससे गुलाब जामुन बनाना सीखा और मेरे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बने ये यूटूब के माध्यम से हम सभी को अपने घर में रह कर ये सारी सुविधाएं हमें जो मिली है आज कल तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है जिससे हम अपनी कुकिंग के पेशन को अच्छी तरह कर सकते हैं जिससे हम घर में रह कर सारी चीज़ें सुविधा अनुसार सीख सकते हैं मैंने ऑनलाइन कुकिंग में केक बनाना सीखा और मेरा केक बहुत ही अच्छा बना और मैं बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकी